मां जॾहिं योग जी ॼाण मिली तॾहिं खां कसरत खे बि ध्यानु ॾिनो ऐं योग जो बि कंदो आहियां इन मां घणनि जीअं फ़ाइदो आहिनि असांजे पी एम श्री नरेंद्र मोदी बि आहिनि लाइ माण्हुनि खे सज सजन कयो आहे मूंखे तनाव तमामु रहंदो आहे त मां रोज़ु पंजेतालीह मिनट रोज़ु योगा कंदो आहियां ऐं इन करण सां मूंखे फ़ाइदो थियो आहे इन करण सां योग खे असांजे योग असांखे सिहत सिहतमंद रखे थो योग सां शरीर जी नसुनि खे मज़बूत करे थो ऐं शरीर जी चर्ॿीअ खे घटि करे थो योग जी तनाव घटि थिए थींदो ऐं निंड सुठी अचे थी योगु करण सां शरीर में बीमारियूं न थींदियूं ऐं योग खां करण सां दिलि जी बीमारियूं मुधमेह सहिको बीमारियूं खां फ़ाइदो थिए थो पाचन तंत्र मज़बूत थिए थो न ऐं पुठीअ जो सूरु बि घटे थो वजनु बि घटे थो रोज़ु योगु करण सां असांखे रोज़ु शरीर में चर्ॿी वधे थी ऐं ख़ुशी थिए थी इन जे करे ऐं निंड पाण ई पाण ई खुली वेंदी आहे ऐं योगु करण सां न ऐं शरीरु मज़बूत रहे थो जय झूलेलाल